आजकल के बच्चे पब्जी फ्री फायर पब्जी फ्री फायर जैसे गेम खेल रहे हैं आं जैसे पब्जी खेलते हैं फ्री फायर हुआ और लूडो हुआ बहुस सारी ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं बच्चे एवीटर हुआ पैसे लगा लगा के खेलते हैं पैसे लगाके के खेलते हैं वैसी खेलते हैं देखो दिनपर गेम में इस में लगे रहते हैं पब्जी में पबजी में मारो काटो यही सब करते रहते हैं बच्चे और कुछ काम के लिए वो लोग तो सुनते नहीं हे ऐसी ही नए नए गेम ये लोग चालू रहते हैं पब्जी हुआ पब्जी वो भी गोरमेंट ने पब्जी को कुछ दिन के लिए बैन बंद किया था तो चनों फिर से नया गेम आया था ये फ्री फायर फ्री फायर खेल रहे थे फ्री फायर थे कि हमारे यहाँ के दो ती तीन चार बच्चे ऐसे हैं कि जो दिनभर पूरे दिन फ्री फायर पब्जी में लगे रहते हैं और एक नया नया गेम आया है अभी ये लूडो आया है लूडो पहले कब थे कि बच्चे लूडो बुक पर खेलते थे बुक पर लूडो खेलते थे तो चार लोग एक सांथ में खेलते थें चार लोग एक साथ में खेलते थे अभी अभी क्या हुआ लूडो ऑनलाइन हों ऑनलाइन आ गया फोन पर फोन पर आने से बच्चे क्या अपने अपने घर पे बैठ के खेलते हैं घर में दरवाजा बंद कर लेंगे वहीं पर के बैठ के खेलते रहते हैं हाँ किसी को ना पढ़ाई में ध्यान लगता है लोगों को जितना गेमिंग में ध्यान लगता लोगों को पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता और ना पढ़ते हैं सुनते भी नहीं हैं कुछ काम के लिए बोलो तो और गेम खेलते रहते हैं वोह और पब्जी हुआ ये और अभी तो एक नया नया गेम आया है एवीटर एवीटर बहुत तेज बच्चे खेल रहे हैं इसमें मुझे तो समझ में नहीं आ आया क्या है क्या नहीं लेकिन बच्चे को देखते हैं देखा हूँ मैं कई बच्चों बच्चों को खेलते बहुत सारे बच्चे एवीटर खेल रहे हैं और साथ ही बहुस सारी गेम ऑनलाइन गेम है जो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और जिस ये सब गेम से बच्चे बहुत लापरवाह हो रहे हैं गेम बहुत बहुत ज्यादा ही गेम के तरफ दे ध्यान दे रहे हैं वो बच्चे यही है इस बच्चों को नए नए गेम अ पि एनड्रॉयड फोन आया है जब से तब से बच्चे कोई न कोई नया नया गेम ही ढूढ़ते रहते हैं ऑनलाइन हुआ ऑनलाइन लूडो हुआ ऑनलाइन ये पब्जी पब्जी हुआ अब और ये अपना फ्री फायर हुआ पब्जी हुआ एवीटर हुआ इसके पहले एक आया था गोदरेज का गोदरेज करके एक गेम आया था उसमें बच्चे बहुत बिजी रहते थे ऐसे ऐसे करके बहुत सारे गेम हैं जो ऑनलाइन में मुझे तो कुछ कुछ का नाम भी नहीं पता है ये दिन भर बच्चे लगे रहते हैं एक छोटे छोटे बच्चों से पूछो तो वो बहुत सारे गेम बताते हैं बताते हैं एक का आया था फ्रूट कटर एक आया था श ए पहले आया था कीपोड कीपैड फोन था तो उसमें तो एक सांप का गेम आता था वो गेम बहुत खेलते थे बच्चे बच्चों को पढ़ाई से जादा गेम पर ही ध्यान रहता है बहुत सारे गेम खेलते हैं ये लोग सांप वाला गेम होता था तो उसमें बहुत सारी टाइम लगता था और वो लो जितनी बार वो जैसे कि डाउट आता था तो उसको खाता था तो वो बड़ा होता था यही सब है लूडो में तो चार लोग ऐसे खेते रहते हैं कि खेलते ही रहते हैं बीजी रहते थे बहुत बिजी रहते हैं ग गेम खेलते रहते है खेल पब्जी में तो हे ये होता है कि बच्चे बैठ के कोने में एक घर में बैठ जाते हैं अपने अपने घर वहां दरवाजे बंद करके खेलते हैं मारो मारो काटो काटो ये ही सब चिल्लाते रहते क्या आप है इन लोगों का समझ में नहीं आता ये नए नए गेम बच्चों को बिगाड़ भी रहा है और सारा बच्चे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई से भटक भी रहे हैं इस गेम के चक्कर में बस एनड्रॉयड फोन है वे नुकसान भी बहुत देता है बच्चों के उस पर दिन पर लगे रहते हैं देखो अभी गेम खेल खेल के बहुत सारो बच्चों के आँख पर चश्मे लग गए हैं जैसे वो बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइ ऑनलाइन गेम खेलते हैं मोबाइल यूज करते हैं उन लोगों के आँख में चश्मे भी लग गए गे गेम खेलने के चक्कर में